नमस्ते क्या आप मास्क पहनते हैं या नहीं पहनते हैं तो पहन लो क्योंकि हमारे साथ बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उन्हें बीमारी सर्दी खांसी होने का खतरा ज्यादा है कृपया करके मास्क का उपयोग कीजिए और सीट के गन्दी कृपया करके उन्हें साफ करें और भविष्य में स्वच्छता का ध्यान रखें और अगर आपने यह नहीं करा तो मैं शिकायत करूँगी ग्राहक सेवा में जाके और इस मामले में जांच और उचित कार्रवाई भी करेंगे